ہاں ہیلو آپ کو چھٹی چاہیے آپ کے بچے اچھا آپ کے بچے کا نام کیا ہے سر اچھا کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کے بچے آپ کے بچے تھری کلاس میں پڑھتے ہیں اچھا اوہ چلیے تو کب سے کب تک چاہیے چھٹی ایک ہفتے کے لیے چھٹی چاہیے تو ایک ہفتے کی چھٹی تو زیادہ ہو جائیں گے تھوڑا کم کر دیجیے ایک ہفتہ زیادہ ہو جاتا ہے دو دن تو بہت تو مشکل سے چھٹی ملتی ہے کیونکہ ایک ہفتے میں بچوں کا بہت سارا ہومورک چھوٹ جائے گا بہت سارے کلاس کے جو ہو ہو جائے لیکن آپ اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینی پڑے گی آفس میں ہاں آپ اپلیکیشن میں ساری بات لکھیں گے کہ میرا بچہ فلاں کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کو اس دن سے اس جی اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک کی اس بچے کو چھٹی چاہیے اور اس کے بعد پھر پھر اس اپلیکیشن پہ غور کریں گے اس کے بعد پھر بتاؤں گا میں ٹھیک ہے ہاں اور آپ کا نام کیا ہے امتیاز احمد کہاں سے بول رہیں آپ اچھا اچھا اچھا جی جی سمجھ گیا میں ٹھیک ہے آپ اپلیکیشن دیجیے آپ کے بارے میں غور کیا جائے گا کہ ہاں آپ کو آپ کے بچے کو اور آپ کو بچے کی سخت چھٹی کی ضرورت ہے تو چھٹی مل جائے گی ٹھیک ہے ایسے جلدی چھٹی نہیں دیتے ہم لوگ ٹھیک ہے جی جی بچے کا نقصان ہوتا ہے اس میں اور اس میں زیادہ پھر بعد میں لوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کیے کم چھٹی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے شکریہ